औ हेल'

औ सलिनायालाय सलियोहाय

आङो बिदिनो एखमबा गसायगाव एखमबा कसुगाव बिदिना लाइयो मोजां मोजां औ बिदिनो एखमबा एकस' लायो अबावबा देरस' अबावबा एकस' अबावबा फनसास ताखा औ

आंनावबो माखासे लांफैनो हागोन ना औ आंनावबो आंनावबो माखासे लांफैनो हागोन आरो

हागोनथ' आरो नों गारि भाराखौ हरै होबानो जाबाय जायो जानाया

दे जागोन बे ओम बिदनफोरखौथ' बिदिनो बार'सबो लायो औ अबबा अबबा बिदन आगरफ्रा आतारस' लायो आगर गुबैयाव आगरखौ बिदिनो तिन लायो फायखारि दरै लांबा एसे एकस' दुइस' खमायगोन आंथ' दा लायथ'याखै लायनायालाय सिखौनो अखा बोथोरखाय नायनायजागोन र' नों माला लाङो आंबो दखनाखौ नागिरग्रोनांगोन ना एसे दिनैथ' समबार दे दस खानसो हरगोन आं दे थगाायबानो जाबाय आरो आंलाय नोंखौलाय नुयाखैबो खोनायाखैबो मा बिसास बाल दे जागोन बे दे होनबालाय दोनदो